जानवर मिकी ते बड़े शैल लगदे अपने जानवरे असें ते नांऽ बी पाए दे हे जियां घर रक्खी दियां होंदियां गवां मेहीं ते मेंहीं ही रक्खियां दियां हा ते कुसै मेहीं दा नांऽ पाउ ओड़े दा रोसी कुसै दा कालो ते इयां इक साढ़ी मैंह् ही ओह् बड़ी शैल ही बड़ा दुद्ध दिंदी ही नुहाड़ा नांऽ हा बनजारी ते अगर ओह् मैंह् साढ़ी दुद्ध नेईं हा दिंदी ते असें इयां बझोंदा ई नेहा के साढ़े घर कुसै मेंही दुद्ध दित्ता ते गवां होदियां हियां साढ़ै इयां गवें दे नांऽ पाए दे इयां बड़े प्यार कन्नै गवां ते असें इयां बी हिंदुएं बड़ियां शैल लगदियां ते गौ होना बी चाहिदी घर ते अगर घर गौ नी ऐ तां अस मड़ो कुथुंआं दा हिंदू आं साढ़े घर गौ ते जरूर लोड़दी ते में अपनियें गवा दा नांऽ पाए दा हा धोबी बड़ी शैल गौ ही इ'यां धुड़ी धुड़ी रंगे दी इ'यां चिट्टी चिट्टी बड़ी शैल ही ते ओह् दुद्ध बी बड़ा दिंदी ही ते गवें दे नांऽ पांदे जियां बक्करियां होई गेइयां ते भिड्ड इक भिड्ड होंदी ही साढ़ै ते उसी दो कन्न हे ते नोआढ़े कन्न बड़े निक्के निक्के हे उसी अस आखदे हे बूड़ी ते ओह् मड़ो सुनदी बी ऐही बड़ा शैल गेदा असें आला बी देना उसी सद्दनी आं बूड़ी ते उ'न्नै आई जाना झट्ट ते डंगरे बछुएं नांऽ ते होंदे नि ना में केह् बझोना कुसै बड़ा चौना होऐ कुसै दा तां नेईं बझोदां तां जियां कुसै डंगरे नांऽ करियै आखेआ तां आपूं आई जंदे घरै बी आपूं आई जंदे हे ते डंगरे दे बछुएं दे नांऽ जानवरें दे तां पाना बी पौंदे जियां आदमियें दे ते हून डंगरे बछुएं दे नांऽ उंदे स्हाबै ने पाना पौंदे ते अस अगर उंदे कन्नै रैह्ने तां ओह् साढ़ियां गल्लां बी समझदे सारियां उनें चारने बी जाओ तां फ्ही पंज दस होन तां उनें नांऽ करीर गै आखना पौंदा ते हून कुदै जा'रदे न कुसै दियां फसला पवा दे तां इ'यां इ'यां साढ़ी मैंह् होई असें कालो होई तां असें उसी आखनां कालो तुं कुत्थें जा'रनी आई जा बापस तां ओह सुनदियां तां आई बी जंदियां हून जानवरें च तुस आक्खो तां अकल बत्थेरी होंदी जियां कुत्ते होई गे घर ते कुत्ता बी जरूर लोड़दा घर इ'यां बल देने ई ते कुत्ते दे बी ते नांऽ होंदे कुसै दा किश पाए दा कुसै दा किश पाए दा इयां असें अपना कुत्ता नांऽ में पाए दा ही रिखु ते रिखु करी आखना तां उसी अस डोगरी च आखदे हे उलै कुत्तु ते कुत्तुऐ आई जाना झट्ट ते उसी बल देनी ते इ'यां बड़ा संदोख होंदा हा के हां अज्ज अस कुसै रोज नेई लब्भै तां अज्ज कुत्तु नीं आया उसी पता नी चित्तरा लेई गेआ के इ'यां सोचदे होंदे हे ते इक दिन उसी सच्चैं चित्तरा लेई गेआ ते बड़ा बड़ा इयां रोना बी आया बसोस होएआ बड़ा कि अज्ज मड़ो साढ़े कुत्तुए गी चित्तरा ते मेरै घर कोई आया ते मिकी लग्गा पुच्छना तुस इन्नियां परेशान कैं में गलाया मड़ो अज्ज मेरे कुत्तुए गी चित्तरा लेई गेआ ते आ'ऊं बड़ी बड़ी परेशान आं ते मिकी उस दिन मैंह् दूह्ना दा बी चेत्ता नी रेहा फ्ही रात्तीं लगी दिक्खना तां अज्ज मड़ो साढ़ै दुद्ध नी ऐ ते ओह् निक्के निक्के टब्बर लगे गलाना मम्मी अज्ज तुसें अज्ज मैंह् दूत्ती दी नी ऐ ते दुद्ध कुथुंआं होना ते कल छाह् बी कुत्थुआं करनी ते देई देई गल्लां होंदियां हियां